ताकत जे छै से पैघ सबसँ पैघ ताकत जे छै से हमर जे कर्तव्य छै अपन निष्ठा अपन विचार अपन सत्य ई सब एकर जे छै से हमर एकरा हम सबसँ पैघ ताकत बुझै छियै हम जे ईमानदारीसँ अपन काज करि रहल छियै तऽ ई हमर सबसँ पैघ ताकत भेलै आ कमजोरीक जहाँ तक कमजोरी तऽ हम ई बुझै छियै जेकि मतलब हम जे सोचै छियै जे ई चीज सुन्दर सुन्दरता ओकरा सीधा लए लियौ जे सुन्दर चीज अहाँ देखै ला चाहै छियै सुन्दर ग्राम देखै ला चाहै छियै सुन्दर नगर देखै ला चाहै छियै कि सुन्दर घर देखै ला चाहै छियै मतलब सुन्दर हरेक चीज सुन्दर तऽ सुन्दर वातावरणमे रहै ला चाहै छियै कतहुँ गन्दगी गन्दगी नहि देखै ला चाहै छियै तऽई जे छै सबसँ बड़का कमजोरी हमर छै जे लोगो कहि देइ छै आ कतहुँ जे साफ सफाइ कनि ठीक रहना चाही कतहुँ जाइ छियै तऽ पहिले हम कुर्सिए पर हाथ दए छियै जे कही गन्दगी तऽ नहि छै आ सुन्दर रहना छै आ बाग बगीचा कनि बढ़िआँ रहना चाही इएह सब केलहुँ तऽ ई हमर कमजोरी हमरा हिसाबसंँ हमरा तऽ याह बुझाइ छै जे भाय कतहुँ पैघ चाहे ओहन तरहकेँ चीज नहि भेटै छै तऽ फेर तकलीफ भए जाइ छै सोचै लागलहुँ जे आ कहियो देने छियै किछु बुजुर्ग कहनैयो छै जेकि सबसँ बड़ा कमजोरी यही है इसपे थोड़ा अथी कीजिए तऽ ई हमर ताकत ताकत तऽ ओएह छियै जेकि हम ईमानदार